में थुआढ़े इत्थूं दा रुट्टी आर्डर कीती पर एह् जेह्ड़ी तुसें रुट्टी मिगी फड़ाई ऐ एह् बिल्कुल बी स्हेई निं ऐ इ'यां लग्गै दा जे इसदे च मिगी परानी रुट्टी फड़ाई ओड़ी जां ते मिगी हुन इ'यां करो पैसे बापस करो निं ते इसी आइयै जां ते मिगी एह् दोबारा इ'यै कि रुट्टी जेह्ड़ी ऐ बापस बनाइयै देओ